हेल्ल' हेल्ल' मैगं मैगं दङ होननाय खोनादों आङो बेफारिमोन बेफारि बे ओनसोलनि बेफारिमोन ओरैनो मा मा मैगं दङ दा फानथावना आलुखौ बेसेबाङाव हरदों पाइकारि रेटआव सारे बार'स' कबिफोरा कबिफोर बायदिसिना बै बेलेक मैगंफोर गैया नामा बिलाहि दङ बिलाहिफोरखौ बेसेबाङाव पाइकारि रेटआव बेसेबाङाव हरदों अके देह देह ओरैनो दिनै जेनेबा दिनै खानानै गाबोन लायोबा कै कुविन्टेलसो हरनो हागोन ओरैनो बिलाथिफोरखौ आलुफोरखौ

नैजौ बाजि केजि

औ ओं अ अ

अ बेनि अनगायैबो आलु बिलाथिनि अनगायैबो गुबुन मैगंफोर दंबावो नामा गाबोन लाबोथावना औ औ अ अ औ

बिनखौ बेसेबाङाव पाइकारि रेटआव बेसेबाङाव हरदों अ थामजि रां केजि आरो बेनि अनगायैबो आंनाव मोनसे हाबानि कबिफोर नांगौ जादोंमोन लाब्रा बायदिसिना बानायनो मटरफोर मटर कबिफोर बानायो नामा

से रोजानिफ्राय जिबाजौ बिदि आरो से ओं

होनबा नोंथाङा गाबोन जि जि दङ हरनो हानायखिनिखौ एसे रेडि खालामनानै दोन्दो गासैखौबो जगार खालामनानै होदो आङो गाबोन फुङावनो ओं

अ आङो ओरै सान्दों जाहाथे नोंनियाव बेखौ नायनानैनो लायनोसै नामा गाबोन जाहाथे नोंनि एग्रिकाल्सारनि जेनेबा खेति मावनायनि सोमोन्दैखौ इसे नायहैनानैबो आङो गाबोन नयथा दसतासोआव थांनोसै आङो लायनो होनबा नोङो रेडि खालामनानैल' दोनबानो जाबाय इसे आं ओं ओं जागोन दे होनबा गाबोन थेंक इउ दे